हेलो मैं विपिन सुजान में बोल रहा था मुझे ओला कैब बुक करनी थी और हम पाँच लोग है कल हमे घूमने जाना है तो बैतूल से भोपाल की ओर जाना है क्या आप कल फ़्री हो मुझे दस बजे ओला दे सकते हो मुझे विजय बैतूल में बैतूल में चंद्रशेखर वाड़े से भोपाल विजय नगर तक जाना है क्या मैं जान सकता हूँ आप फ़्री हो कल ठीक है आप चार्जेस क्या लोगे सर ओके सर